ہلو ہاں السلام علیکم ہاں میں آفس پہنچ گیا تھا اور میں یہ سافٹویئر میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تاریخ بھی آنے والی ہے

پورے ہفتے کا ایک پلان بنا لیا جائے اس ہفتے میں ہم کو کیا کرنا ہے ایک تو میرے خیال سے یہ ہے کہ سنڈے جو آ رہا ہے تو اس میں ایک باہر ڈنر کا پلان کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے کیونکہ بچہ ہے چھوٹا تو بتاؤ کہاں گھوما جائے کہاں بچے کے لیے چلا جائے ہمایوں ٹام چلتے ہیں ہمایوں ٹام چلتے ہیں ہمایوں کا مقبرہ کیسا رہے گا

پاس میں ہے بغل والے میں شاہین باغ والے میں چلیں کیا اچھا اور ڈاکٹر سے ملنا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں کہا تھا دکھانے کے لیے تو اس کو بھی دکھا لیتے ہیں اس ہفتے کیونکہ لمبائی امبائی نہیں بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا تھا کہ پندرہ دن کے بعد آنا اس سے بھی میرے خیال ہفتے مل لیا جائے کیا بتایا تھا تمہیں گئی تھی پچھلی بار تم بتاؤ اچھا اچھا اس کے علاوہ اور

تم ایک کام کرنا جو تو موٹا موٹا ہے وہ گھر گھر کا سامان منتھلی وہ تم وہیں اپنے میں سے لے لینا اپنے آپ ڈیلی جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دو تین دن میں ہاں باقی میں جو بڑا سامان ہے یا تو میں ادھر سے لے آؤں گا اوکھلا طرف سے اور تم تمہارے ذہن میں کچھ ہو تو بتاؤ کوئی پلان ہفتے کا کچھ کچھ الگ کرنا ہو اچھا ہاں کچھ بتاؤ جھجھکنے کی کیا بات ہے بھائی اچھا نہیں کچھ ذہن میں چل رہا ہو تو آرام سے بتائیے کوئی دقت نہیں ہے ہاں دیکھ لیا ہاں گرمی تو ہے خیر باہر تک نہیں ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آج کل خیر گھومنے کے لیے شام ہم کل نکلا جا سکتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نے کل آپ بتا دیں پورے ہفتے کا تاکہ پلان بنا لیا جائے تو لوگ بیچ میں نئے نئے کام نکال لیتے ہو نا چلو ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں بات ٹھیک ہے سلام